जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां धोरोम दङ सोरबा ख्रिस्टान दङ सोरबा हिन्दु दङ सोरबा बाथौ दङ सोरबा सोरजिगिरि दङ बिनि गेजेरावनो जोंनि बर'फ्रा सोलिलायो आरो जोंनि बर'फ्रा बे धोरोमखौ लानानै गावजों गाव दावराव जालायनो नाङा गावजों गाव हिंसा हिंसि जालायनो नाङा सोरखौबा धोरोम सोलायनो बेबायदि खोथा बाहायनो नाङा सोरनिबा धोरोमखौ बासिनो नाङा मुगैनो नाङा जाय जेरै बर'फ्रा गावबा गाव धोरोम बेजोंनो सोलिलाङो सोलिलांगोन आरो बे सोलिलांनायजोंनो गासैबो समानै गावबा गावनि धोरोमखौ लानानै समानैनो सोलिलांफा नांगौ बयबो सोरबाया सोरनि सोरबाया सोरनि धर्मखौ लानानै दावराव दावसि जानो नाङा जोंनि धर्मखौ जोङो मुगैलायनो मोना सोरबाया ख्रिस्टान दं सोरबाया हिन्दु दं सोरबाया बाथौ दं सोरबाया सुजुगिरि दङ सोरबाया बिदिनो गोबां धर्मजों जोङो थायो बर'नि गेजेरावबो बे बर'नि धर्मनि गेजेरजों थानायावनो जोङो बे धर्मखौनो जोङो बे बेखौनो जोङो लानानै सोलो लानांगौ न'खर खांलांनांगौ जोङो बेजोंनो गासैबो सुबुंफ्रा थांनानै थायो जोंनि बे धर्मजोंनो जोङो गोबां गावनि न'खरनि सुबुं गासिबो जोङो बारग'नो हायो बे धर्मखौ लानानै जोंनि बर'नि गेजेराव दावराव दावसि जालायनो नाङा गावबा गाव गावबा गावनि धर्मखौ लानानै जोङो गावबा गावनो खुसि जानानै थानांगौ न'खरनिब्लाबो मालायनिब्लाबो गासैबो सुबुङानो समानै थानांगौ मुगैलायनो मोना बाथौ धर्मआनो जा ख्रिस्टान धर्मआनो जा माबा मोनसे धर्मआनो जा बा जोंनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव धर्मआ गोबां दङ बे गोबां धर्म थाबाबो जोङो गावबा गावनि साननाय हनायफोरखौ जोङो बावनो नाङा बुजिनायखौ जोङो बावनो नाङा गावजों गावजों बुजायलायनांगौ गावजों गावजों बुंलायलायनांगौ आरो दावराव दावसि जानो नाङा धर्म लानानै बा धर्मखौनो जोङो मुगैनो नाङा बे धर्मजोंनो जोङो सोलिनानै थांनानै थानो हायो